आमच्याच घरा सायडीन एक सुतार काम करपी आसा आनीक तो बरें तरेचे म्हणजे तेंचे जे कला आसा ती बरें तरेन ते लाकडांचेर तो दाखयता तेची कला डिझायन तेचे किंवां आलमार करता किंवां सोफा करता टेबल करता तो आनी बरें डिझायन दिता आनी हातीन करता म्हणटरे तेगे डिझायन बरें आसतात आनीक दुसऱ्या परस हांव तेका बरें कित्याक म्हणटा कित्या तो बरें लाकूड युज करता आनीक तेगे जे लाकूड आसा तें वर्सान वर्स टिकून उरपा सारकें तेका वाळटी बिळटी लागपा तशें न्ही बरें लाकूड आनी बरें तरेन तो करता